नैचुरल सोरस दी गल्ल करचै तां नैचुरल सोरस साढ़ै बड़ा किश होंदा ऐ ऐकुचली केह् केह् सनांऽ चलो सनान्ना तुसें नैचुरल सोरस दे बारे च जेह्के साढ़े एरिये च होंदा सारें हां पैह्ले गल्ल करचै ठंड़ा पानी कोरजू पानी जिस्सी आखदे ओह् ते बड़ियें जगहें साढ़ै होंदा दमालै लाई लैओ केसरै दे दब्बड़ लाई लैओ ओह् ते बड्डियें जगहें उप्पर साढ़ै पानी ते बड़ा गै ठंडा पानी ऐ फ्रिज दी कोई जरूरत नेईं पक्खे दी कोई जरूरत नेईं ठंडी हबा चीड़ें दी ते बड़ा नैचुरल पानी उत्थै नैचुरल हवा ते सीटी च किश केह् रक्खे दा ते छड़ा गड्डियां दा धुआं ते गड्डियें दे तेल ग्रांऽ दी गल्ल करचै साढ़ै नैचूरल सोरस कैम्वलूं बक्खरे होंदे रोआड़े होंदे त्रीम्बल बी होंदे बड़ा केश होंदा ते जेह्ड़ियां गुच्छियां जेह्कियां त्रीह् चाली ज्हार रपेऽ किल्लो बिकदियां एह् बी साढ़ै ग्रांऽ चे होंदियां जंगल भरोचे दे उल्लू अक्खरे होंदे बड़ा किश होंदा ठंडा पानी बड़े जादा होंदा न आखदे ठंडा पानी ते बड़ा गै ज्यादा होंदा प्हाड़ा दा ते होर बी बड़ा किश होंदा गुच्छियां बक्खरियां होंदियां फुल्लु बक्खरे होंंदे ते चनातरियां बी होंदियां जेह्कियां जंगलै च लग्गदियां लोक बड़लै बड़लै तुप्पने ई जंदे उ'नें ई मिम्मी गेदा दा इक दिन गुच्छियां तुप्पनें ई आं भाई तुप्पी तुप्पी तुप्पी सारै तुप्पी तुप्पी तुप्पी सारै झुल्लियें हेठ इक गुच्छी निं लब्भी मिगी ओह् बड़ा तुप्पी तुप्पी बड़े चिरै बाद इक्क गुच्छी लब्भी मिगी क्योंकि ओह् नैचुरल होंदी ऐ ते इक दिन बरखा पेई गेआ में गुच्छियें ई गेइयै गुच्छियां उस दिन बड्डियां ई थ्होइयां बरखा कन्नै ओह् बड़ियां निकलदियां ओह् बड़ियां नैचुरल होंदियां ते पानी पानी बड़ा ओह् होंदा हा कोरजूं पानी होंदा बाग साढ़ै पानी कोट्ट साढ़ै पानी दमालै साढ़ै पानी पानी गै पानी ऐ नैचूरल जेह्का पानी होंदा साढ़ै कोरजू पानी जिस्सी आखदे डोगरी च आखदे उस्सी कोरजू पानी ओह् साढ़ै बड़ा होंदा गुच्छियां फुल्लू बड़ा किश होर बी बड़ा किश होंदा राड़े त्रिम्बल कैम्बलू सरेआं कनक कुनक सारा किश होंदा साढ़ै खुम्बै फुल्ल बक्खरे होंदे साग बक्खरा होंदा जेह्का साग जेह्का साग तुस लोक खन्ने असें बी प्हाड़ा च मक्का बक्खरियां होंदियां लाई दियां होंदियां पर नैचुरल जेह्ड़ा खिल्ला ओह् न जेह्ड़ी नैचूरल गै होंदी ते होर बी बड़ा बड़ियां चीजां होंदियां ते होर तलड़ होंदे जेह्के जमीनां बिच्चा कड्ढना पौंदे बड़ी ज्यादा मैह्नत लगदी उ'नेंगी बड़े ज्यादा थल्ले धरती दे थल्ले होंदे कड्ढने आस्तै बड़ी ज्यादा मैह्नत लगदी खाने ई ते इन्ने टेस्ट होंदे मजा आई जंदा खाने ई ब कड्ढने आस्तै बड़ी उस्सी मैह्नत लगदी जेह्की थल्लै ई कड्ढनै पौंदी उ'नें ई आखदे तलड़ जेह्ड़े जमीन दे अंदर होंदे ते उ'नें बड़ी मुश्कल कन्नै ओह्दी जेह्ड़ी बेल होंदी ऐ बड़ी स्टरांग होंदी ऐ जेह्ड़ी बेल ते आक्खे होंदे साढ़ै लाल लाल जेह्ड़े आक्खे होंदे मिट्ठे बड़े होंदे खाने ई जेल्लै में स्कूलै ई जंदा होंदा हा ते इक मेरा दोस्त जंदा हा मेरे कन्नै जि'यां ई छुट्टी होनी ते आक्खे खाने असें आक्खे खाने बक्खरे ते जेह्ड़े त्रिम्बल दिक्खे दा जेह्ड़ा पत्तर तुसें ओह्दे बिच्च भरी भरी खाने ओह् त्रिम्बलै बिच्चां आक्खे ओह् बी नैचूरल होंदे साढ़ै ते फ्ही फोआड़े होंदे साढ़ै फोआड़े फोआड़े अज्जकल ते थ्होंदे बड़े घट्ट हून बांदर बड़े होई एह्दे बड़े ज्यादा खाई जंदे चलो उ'नें बी खानें गै न नेईं तां ओह् बी भुक्खे मरी जंदे किश उ'नें बी लब्भना चाहिदा खाने ईं हून असें ई घट्ट लब्भदे त्रिम्बल बड़े खंदे होंदे अस होर बड़ा किश होंदा कराड़ा दा बी साग होंदा कराड़ा दा बी साग होंदा जेह्ड़ा बूह्टा उप्पर होंदा बड़ा सुआद होंदा खाने आस्तै